गोंयांत आमी अशे खूब तरेचे परबो मनयतात जशें चवथ दिवाळी दसरो नागपंचनी नवरात्री अशे खुबशे सण आसात जे आमी मोठ्या दबाज्यान मनयतात एकठांय येवून मनयतात सगळ्यांत पयलीं आमी चवथीचें चवथ कशी मनयतात तें हांव सांगतां चवथीक म्हणल्यार चवथ ही सगळ्यांच्या आवडीची जी आसा सण आसा भुरगीं जावं जाणटी जावं नेणटी जावं सगळ्यांक हो जो सण आसा तो खूब आवडटा चवथ येवच्या पयलीं जशें एक म्हयन्या पयलीं पयलींच तयारी करून दवरतात जशें जें सामान जशें जशें नवे कपडे हाडटा मागीर जे घर आपले साफ करतात तशेंच जशें चवथ लागी येता तशी तशी वेग वेगळीं पकवाना तयार करतात जशें शेव नेवऱ्यो शंकर पाळी अशे जायते वेगवेगळे खाण तयार करून दवरतात मागीर आपल्या फोग हाडपाक फोग हाडपाक वयता सगळे तयार करतात मागीर चवथीच्या आदल्या दिसा घर आपलें सजयता माटोळी माटोळी बांदतात आनी दुसरे दिसा सकाळी उठून न्हावन धुवून गणपतिची पुजा करता आनी मागीर मागीर फुगड्यो घालतात जश्यो आरती जाता घरांत मागीर अशी चवथ जी आसा ती पांच दिसांची आसता जावं देड दिसांची आसता जावं थोडी आपल्या णव दिसांची जावं अकरा दिसांंची आसता मागीर सगळीं जाणां आपल्या आप आपल्या इश्टांगेर वयता देवाची देवाक पांय पडपाक वयतात ह्या हो जो सण आसा तातूंत सगळे क्रिस्तांव लेगीत क्रिस्तांव लेगीत क्रिस्तांव भाव भयणां जे आसात तीं मोठ्या दबाज्यान हो जो सण आसा तो मनयतात मागीर दुसरें म्हणजें दिवाळी दिवाळी पसून सगळ्यांची खूब आवड आवडती सगळ्यांक खूब ई हो जो सण आसा तो खूब आवड आवडटा दिवाळीच्या दिसा दिवाळीच्या पयलो आसा तो दिवाळीच्या एक म्हयन्यां पयलीं लोक खूब करता जशें नरकासूर नरकासूर जो आसा लोक भुरगे जे आसा वाड्यावेले नरकासूर नरकासूर तयार करतात मागीर दुसरें दिसा तशेंच जशें वेगवेगळे खाणाचे पदार्थ तयार करतात तशें नेवऱ्यो शेव शंकर पाळी अश्यो वेग वेगळ्यो खाणा जी आसात तयार करतात फोव तयार करतात मागीर दिवाळेचो दीस दिवाळेच्या आदले दिसा नरकासूर जो आसा तो नरकासून जो आसा तो लासून उडयतात जळून उडयतात आनी मागीर दिवाळे कडेन दिवाळेच्या दिसा मागीर आमी देवाची पुजा करून मागीर वेग वेगळे जे पदार्थ आसात जशे फोव सगळे फोव करतात दिवाळेक आमी वेगळे वेगळे तरेचे फोव करतात जशें कालयल्ले फोव फोंडणेचे फोव अशे वेग वेगळे आमी फोव करतात आनी मागीर रात जातकूच बी आमी अशे फोग फोग लायतात अश्यो जायत्यो अश्यो परबो आसात ज्यो आमी मोठ्या दबाज्यान मनयतात एकठांय येवून मनयतात मनयतात